मुझे पालतू जानवर क्या मुझे सारे ही बहुत जानवर पसंद हैं चाहे वो बाहर सड़क के हो या पालतू जानवर हो और मैं पालतू जानवरों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जो भावनएंं जो इंसान के मन में होती हैं उतनी ही भावनएंं एक जानवर में भी होती है बस बस फ़र्क़ इतना होता है कि बस वो बेज़ुबान होते है बोल नहीं पाते बाकी देख वो सकते हैं सुन वो सकते हैं महसूस वो कर सकते हैं अपना दुख वो बाट सकते हैं वो सारी जितनी भी भावनएंं एक मनुष्य के अंदर होती है ना वो सारी भावनएंं उस जानवर के अंदर आपको मिलेंगी और सबसे ज़्यादा वो कहते है ना जो आप जो बिना किसी स्वार्थ के अपको प्यार करता है वो सिर्फ जानवर होता है जानवर के अलावा और कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के प्यार करे तो मुझे जानवर बहुत अच्छे लगते हैंं पालतू जानवर मुझे बहुत पसंद है मैंने खुद ने भी कुत्ता पाला हुआ है मैंने बिल्ली भी रखी हुई है और मैंने खरगोश भी पाला है मैंने चूहा भी पाला है मुझे सारे जानवर बहुत अच्छे लगते हैं और अभी हाल ही में मैंने तोते रखे हुए है तो मैंने तोतों को पाला हुआ है और मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद है और मैं रखती भी हूँ